बिहार सम्पूर्ण भारतमे एल आइ सी जे छै से ओ बीमासं जुड़ल भारतके सभसे पैघ संस्था थिक आ आर आर जेना शिक्षाके संदर्भमे तऽ शिक्षाके संदर्भमे प्रत्येक विश्व विद्यालयक देखै छियनि जे समय समय पर ओसभ सेमिनार आयोजित करै छथि जाहिमे सम्पूर्ण देशके लोकके प्रमुख विद्वानसभके बजाबैत छथि औद्योगिक विकासक लेल उद्योगपतिसभके बजायल जाइ छै ओहि क्षेत्रके जे बहुत पैघ पैघ लोक होइ छथि से होइ छथि परंतु बिहारमे उद्योगके मामलामे बहुत पाछाँ छी हमसभ उद्योगके एहिठमा जे हमरासभके सम्पूर्ण रूपसे होना चाही रहय तकर किछुए अंश अछि जे अंश अखनो धरि हमरासभके सरकारसे प्रायोजित जे भी कोनो उद्योग रहय ओसभ उद्योग अखन धरि बहुत ठाम संरचना तैआर भेलाक बादो प्रारम्भ नहि भऽ सकलैया आओर जे किछु छै से मृत प्राय छै कृषिसॅं जुड़ल उद्योगसभ जेना चीनी मिल आर आर चीज़सभ ढेरी चीज़सभ रहै लेकिन वर्तमानमे ओकरोसभक स्थिति बहुत दयनीय छै किसानक भुगतान मिला जुलाकऽ सभके अपन अपन क्षेत्र छै जे क्षेत्रमे की कयल जाय सकैया विकास कयल जाय सकैया परंतु इच्छाबलके अभाव आ करबाके संकल्पके अभावमे बिहारमे अखन धरि मनोनुकूल कोनो बात नहि भै रहलै यऽ